हेलो जी क्या मेरी बात किराना स्टोर पर हो रही है जी मुझे एक बंडल डेलेक्स पोनी राइस चाहिए थे तो क्या आपके पास उपलब्ध है हाँ जी तो आप इसकी कीमत बता दीजिए हमें जी नौ सौ रुपये हाँ यह तो बहुत ज़्यादा है इसकी कीमत मैम डीलक्स पोनी राइज मैम हम हमेशा खरीद रहे है तो आप कुछ कम करके बताइए ना जी जी जी पर फिर भी नौ सौ बहुत ज़्यादा है तो आप कम करिए क्योंकि हम तो हमेशा आप ही के जो किराना स्टोर है इससे चावल खरीदते हैं मैम एक काम कीजिए आप आप जो आपका चावल है मतलब डेलेक्स पोनी राइस तो इसको तीन किलो पेक कर दीजिए जी और इसके साथ कुछ छूट वगेरह तो है नहीं आपके पास आप देना चाहो तो दे सकते हो मैम जी जी जी जी इसीलिए तो हम खरीदना चाहते है क्योंकि यह बहुत अच्छा चावल होता है और इसकी काफ़ी डिमांड है और खाने में भी अच्छा लगता है तो बस इसीलिए चाहिए थे हमें हाँ जी यह आपको चंद्रशेखर वार्ड सदर बैतूल में पहुँचवाना है तो जी मेरा नाम प्राची ठाकरे है यह आप सदर बैतूल में प पटेल पटेल एक घर के ऊपर पटेल लिखा है तो आप डायरेक्ट सीधे तरीके से वही सामान को पहुँचवा सकते हो जी धन्यवाद